सुठो लॻणु हर कंहिंखे वणंदो आहे अॼुकल्ह हर माण्हू हीरो हीरोइन जे फैशन खे कपिड़नि खे अपनाए थो मूंखे बि कपिड़नि जो ॾाढो शौक़ु आहे ऐं मूंखे दीपिका पादूकोण जे कपिड़ा पाइण जो अंदाज़ु ॾाढो वणंदो आहे इलाही माण्हू दीपिका पादूकोण जे कपिड़नि पाइण जे अंदाज़ खे पसंदि कंदा आहिनि भले पोइ साड़ी हुजे या पेरनि ताईं जो ड्रेस हुन जा कपिड़ा सभिनी जो ध्यानु खीचींदा आहिनि फेशन पंहिंजे रोज़ींदा जीवन जो हिसो आहे सुठा कपिड़ा पाइणु साफ़ु पंहिंजे अंदर जी हिमत खे वधारो ॾींदा आहिनि सुठा कपिड़ा पाइण सां ख़ुशी मिलंदी आहे दीपिका पादूकोण साड़ी खां वठी आधुनिक कपिड़ा पाहींदी आहे पर हुन जे कपिड़नि पाइण जे अंदाज़ खे ॾाढो पसंदि कयो वियो आहे मां हिकु वार दीपिका पादूकोण जी हिक फिल्म ॾिठी हुन जहिड़ी ई साड़ी ऐं पोलकोर ठाही हुई जंहिंजो कलर कारो ऐं अछो हुओ ऐं अछी साड़ी हुई ऐं हुन ते कारी कलर जो बॉडर हुयो पोइ पुल पुलको पोलको कारो हुओ जो सुबियो ऐं पुठियां खां वॾो गलो रखी उन में डोरी विधी डोरियुनि में लटकण विझां जा सभिनी खे ॾाढी वणी हुई सभिनी उन साड़ीअ जी तारीफ़ कई हुई वाक़ई ॾिठो वियो आहे की दीपिका पादूकोण खे फेशन जी ॾाढी सम्झ आहे ऐं मूंखे बि हुन फेशन जी सम्झ दीपिका पादूकोण जी ॾाढी वणंदी आहे